हैल्लो हां जी ओह् में एक्चूअली थुहाड़े कशा पुच्छना हा मिगी ना डाइजेस्ट दी बड़ी प्रॉब्लम होई दी मिगी डाइजेस्ट निं होआ दा ऐ मतलब अ'ऊं जे किश बी ख'न्नी ओह् डाइजेस्ट निं होंदा ऐ मतलब ऐ कोई ऐ कोल कोई सनाओ फ्ही अस कि'यां ठीक करी सकदे इस्सी

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते मतलब इक्क हफ्ता गै अगर होर ज्यादा इस्सी अग्गै कंटीन्यू करने दी जरूरत निं ऐ अच्छा अच्छा मतलब इ'यै पानी बनाइयै गै होई जाना मतलब ठीक होई जाना जि'यां कोई परहेज बगैरा करना होऐ कुसै चीजै दा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते होर ना मिगी लूज़ मोशन दी प्रॉब्लम ऐ तां ओह् बी किश होआ दा तां लैती दोआई हूं अच्छा अच्छा

एह् थ्होंदा कुद्धरों अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ अ'ऊं दोआई खागी फ्ही सनागी फर्क पेआ जां नेईं ठीक ऐ